पहिलुका बच्चासबके खेल छलै जेनाकि कबड्डी पहिले लोक बच्चासब कबड्डी ज्यादा लाइत छलथि आओर किछु किछु जेनाकि आओर आइकाल्हिके खेलमे तुरन्त बदलाव भऽ गेल हँ बदलाव भेलै हँ आइकाल्हिके जेनाकि इन्टरनेट अएलासँ डिजिटल इण्डिया अएलासँ लोक अपन मोबाइलेपर गेम खेला लैए तरह तरहके आबि गेलै हँ आब मोबाइलोपर आओर मोबाइलेपर लोक अपन गेम खेला लैए जेनाकि पहिलुका बच्चासब कितकित खेलाइ कबड्डी खेलाइ चोर नुकैआ लुकाछुपी खेलाइ बहुत तरहके गेम होइ छलै बच्चावला ओ आइकाल्हिमे सब आब ओसब नहि खेलाइ छै आब मोबाइलेमे इन्टरनेटके जमाना आबि गेलै तऽ सब आदमी अपन इन्टरनेटेपर अपन गेम खेला लै छथि आओर जयादातर अपन बाहरमे समय नहि दै छथि आओर इएह तरहसँ आइकाल्हिके बच्चासबके किछु नवका खेल ही खेल इएहसब छिअनि जे मोबाइलके साथ ओसब अपन इन्टरनेटसँ खेलाइ लगै छथि आओर दोसर ठाम नहि जाएत छथि